फूड डिलिवरी सर्वीस झमॅटो आनी स्विगी सारके हांवें केन्ना यूज करूंक ना एक दोन फावटीं हांव यूज करूंक गेल्लो तेंचे ऑडरी सारके येवंक ना आनी प्रायस खूब वाडलेली कोविडान आमकां भायर वसूंक मेळनासलें तेन्ना हांवें एकदां स्विगी केल्ली पूण ते ती जी ऑडर येयल्ली हांवें ऑडर करुंकूच नासली आनी त्या ऑडरीचें बील म्हाका भरूंक पडलें आनी तें खावंक सुद्दा पडलें तें खावपाचें म्हाका आवडूंक ना आनी पयशे सुद्दा गेले म्हाका दिसता हें सगळें झॉमॅटो आनी स्विगी हें सगळें आमचे खातीर न्हू आमी हॉटेलान वयता आमी हॉटेलान खाता